हैलो ठीक ठाक तुस सनाओ किश निं थोह्ड़े जेहा बिजी गै हा में तुसेंगी फोन कीता एह् सनाने आस्तै कि में तुं'दी हट्टी दा कल राजमाह् लैते हे जेह्ड़े मिगी घर आइयै पता लग्गेआ कि मेरे घर इत्थें बड़े राजमाह् पेदे हे ते मिगी हून अफसोस होआ दी कि में राजमाह् की लैते ते में सोचे दा उसी चेंज कराइयै में कुछ होर लैं मिगी एह्दे बदले चाहिदा ते कोलगेट ते कन्नै दड़ा मर्च नेईं मिगी चाहिदी रिफाईंड तेल रिफाईंल तेल बरत आह्ला सनफ्लावर आयल नेईं नेईं ऐल्ली में थोह्ड़ा जेहा बिज़ी ऐ ते में सोचेआ हा तुस होम डिलीवरी करी लैओ ते तुस अक्षय भ्राऽ जी गल्ल करा दे ओ में कैश देई लैगा चार बजे नेईं चार बजे थो चार बजे नेईं ठीक ऐ पजाई ओड़ेओ